से जानुवारी नैरोजा बा नै फ्रेबुवारि नैरोजा द बा जानुवारी नैरोजा द से मे नैरोजा नैजि थाम ब्रै जानुवारी नैरोजा गु